जो मैंने डाइनिंग टेबल खरीदा है वो बहुत ही अच्छा है और मुझे उसकी जो फर्निचर की जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी लगती है और एक साल भर हो गया मेरा जैसा लिया था वैसे का वैसा दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा है